گڈ آفٹر نون میم یس میم میں راجندر ٹور اینڈ ٹراویل سے بول رہا ہوں جی میم آپ نے کال کی ہے آپ کو کہیں جانا ہے کیا

آپ کشمیر میں ہاں ہاں بالکل بتا روّں میم آپ کے کتنے مطلب آپ کو جو گاڑی چاہیے وہ کون سی گاڑی چاہیے سیون سیٹر چاہیے ٹویل سیٹر چاہیے سیون سیٹر چاہیے میم ٹھیک ہے میم آپ کا کتنے دن کا ٹرپ رہے گا ٹین ڈیز ٹھیک ہے میم یہ میم آپ کا ٹین ڈیز کا رہے گا اس میں آپ کا آ جائے گا ایٹی فائیو تھاؤزنڈ پچاسی ہزار ٹھیک ہے میم اس میں آپ کی ٹرانسپورٹ ہے ایٹی فائیو تھاؤزنڈ ٹھیک ہے میم اس میں آپ کا ٹائم بیس میں یہ رہے گا کہ آپ کی جو وہاں پہ لوکل ہے گھومنے کی جگہ وہ سبھی کرائیں گے سری نگر وغیرہ پہلگام وغیرہ ٹھیک ہے میم جی جی برنج ویلی بھی لے چلیں گے میم جتنی بھی وہاں پہ لوکل چیز ہیں میم اس کے علاوہ ٹین ڈیز کے علاوہ اسی میں آپ ٹین ڈیز میں ہی اوکے اوکے تو میم آپ اس میں تھوڑا سا آپ کا ایکسٹرا چارج ہو جائے گا جی میم روٹ چینج ہو رہا ہے نا ٹھیک ہے لیکن اس جگہ نا تھوڑا سا جہاں گاڑی نہیں جا سکتی تو وہاں پہ پارکنگ پیڈ وغیرہ ہو جاتی تو اس کے لیے ہم کو ایکسٹرا چارج دینا ہوتا ہے تو وہ آپ ہی پے کر پائیں گے ہاں ہاں جی جی وہ ایک جہاں تک پرمٹ ہوتا ہے لیکن میم وہاں پر نا کچھ ایسی کھائی ہے جہاں پہ ہم لوگوں کو پارکنگ پیڈ ہی کرنی پڑتی ہے تو وہ جہاں جہاں پارکنگ پیڈ رہے گی تو میم وہاں آپ کو پے کرنا ہوگا ٹھیک ہے میم یہ رہتا ہے ٹھیک ٹھیک اور بتائیں میم بکنگ کون سی ڈیڈ کون سسی ڈیٹ میں کرنی ہے آپ کی اگست کی لاسٹ میں اگست کی لاسٹ میں ٹوئنٹی فائیو اگست ٹوئنٹی ایٹ ٹھیک ہے میم اوکے میں آپ کی یہاں سے بکنگ دے دوں میم بکنگ کس نام سے دے دوں ٹھیک ہے میم اوکے ٹھیک ہے میں نے یہاں سے آپ کی بکنگ ڈال دی تھینک یو آپ کے پاس ریسونگ میسیج آ جائے گا آپ مجھے بتا دیجیے گا